हाँ कौन बोल रहे हैं हाँ जी पहले तो मुझे अपना नाम बताइये बैग कब और कहाँ खोया अच्छा आप कहाँ जा रहे थे अच्छा बैग में क्या क्या सामान क्या था कोई बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें था क्या अच्छा आप आपना कोई साथी पासेंजर या किसी पे डाउट है क्या आपका अच्छा ठीक है आपका कंप्लेन हम दर्ज कर लेते हैं तो फिर हम देख के बात करेंगे आपके साथ नहीं नहीं हम तो देखेंगे आप जयपुर से उदयपुर जा रहे थे ट्रेन से आप अपना जो जो जो भी ट्रेन से जा रहे थे और किसी भी सीट में बैठे थे तो ओ सब हमको डिटेल्स इस नंबर पे मेरे भेज दीजिए तो फिर मैं हम जो दिल्ली के लोग है ना उनके साथ बात करके अगर वहाँ का सी सी टी फुटेज होगा तो चेक करके फिर आप से बात करेंगे ठीक है ठीक है मैं समझ सकता हूँ ठीक है मैं हम लोग देख के आपके साथ बातचीत करेंगे और कोई चीज़ देखिए ऐसे तो ये सब केस आम है हमको तकरीबन चार पाँच दिन तो लग ही जाएंगे इसमें ठीक है ठीक है मैं कोशिश करता हूँ कम से कम समय में जो कुछ हो सकता है मेरे से तो करने के लिए ठीक है आप एक काम कीजिए आज शाम को या फिर दोपहर को आप हमारा पुलिस स्टेशन आ जाइए थाने में वहाँ पे हम आपके लिए कोई भी डुप्लीकेट आई डी होगा या कुछ होगा हम बनाने के लिए कोशिश करेंगे ठीक है ठीक है आप आता थाने में आ जाइए आप हम वहाँ पे देख लेंगे ठीक है ठीक है ठीक है डन ठीक है ठीक है धन्यवाद